चित्र बनाबएके समय हमे मतलब बहुत सारा सामग्री यूज करैत छिऐ जैसे डोम्सके कलर यूज करैत छिऐ मोटावला ड्रॉइङ्ग कॉपी यूज करैत छिऐ आओर हमर पसन्दीदा ब्राण्ड छै चित्र बनाबएके कलरके ब्राण्ड छै डोम्स हम डोम्सके ही अधिकतर यूज करैत छी अपन कलाकृतिमे आओर भी मतलब बहुत सारा चीज यूज करैत छिए आओर मतलब अलग अलग तरहकेँ पेन्सिल यूज करैत छिऐ डोम्स कलर यूज करैत छिऐ इरेजर यूज करैत छिए मिटकौना जहाँ मिटोकौना जेकरा कहैछै आओर कटर यूज करैत छिऐ पेन्सिलके छीलए लऽ रेडके छीलए लऽ आओर मतलब इञ्ची यूज करैत छिऐ बहुत सारा चीज हम यूज करैत छिऐ टेप भए गेलै टेप यूज करैत छिऐ अपन कलाकृतिके निखारएके लिए आओर फिर हमे ई सब खरीदए छी यहाँ हमर घरके बगलेमे एक दुकान छै ओकरेसँ ओएहसँ लए छिऐ ओकरा पता छै कि हम डोम्सके ही सामान सब यूज करैत छिऐ तऽ ओएह आनिके रखैत छै तऽ हमरा बोलैत छऐ कि आनले छियौ डोम्स डोम्सके कलरसभ लेबही तऽ लए लिहे अइहँ दोकानपर तऽ हम जाइत छिऐ तऽ खरीदए छिऐ डोम्स कलर सभ लए लए छिऐ हमरा जे जे कमी बुझाबए छै कि हमरा हमर लगतै ई सभ चीज खत्म भए गेल छै चित्रकारी बनाबएमे आ पैंटिङ्ग सभ मधुबनी सभ बनाबएमे जैसे मिथिला पैंटिङ्ग सभ बनाबएमे खतम भए जाइत छै तऽ ओ सभ चीज हम लोकले दोकानसँ खरीद लए छिऐ हमरा कही दूर जाएकऽ जरुरते नहि पड़ैत छै हमर घरेके पास सब चीज ई सब चीज मतलब उपलब्ध छै सबचीज मिलैत छै सब चीजके सुविधा हमर घरेके आसपास मिलते रहैत छै तऽओहिसँ हमर हो जाइत छै ओहिसँ हम कर लए छिऐ सब किछु